ठीक छै हमे एकटा कैमरा लेने छलहुँ कहलियै जे बचबाके कैमरे लऽ कऽ दऽ देबै जे कैमरा अपन चलेतय ई से पाइ ओकरा एतऽ अपन फेर चलेतै कैमरा तऽ अपन जहाँ तहाँ उपयोग करतै बहुत गाँवमे लगन छै जेना बिबाह होयत छै जनउ होयत छै मुड़ने भेल तऽ मँगबैत छथिन ओसब तऽ बचबा हमर जाय छलै वहाँ एक जगह गेलै तऽ फोटो जे घिचलकै कैमरा से जे कैमरा अच्छा ढङ्ग से काम नहि केलकै फेर दोसर जगह लऽ गेलियै बचबाके